میں آپ کو اپنے پہلے ہوائی جہاز کے سفر کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں میں ہندوستان میں پہلے نہیں پہلے نہیں بلکہ جب میں کنیڈا گئی اس کے بارے میں ہندوستان میں میں نے سفر کیا تھا تو وہ پرانا طرز تھا کہ وہ ہم جاتے تھے جہاز دور کھڑا ہوتا تھا اور سیڑھی لگتی تھی سیڑھی سے چڑھتے تھے جب ہم مونٹریال گئے کنیڈا گئے تو وہاں پہ جب پلین جا کے رکا تو بیچ میں یوروپ تھا یوروپ میں اندر سے اندر ہم ائیر پورٹ سے پھر پہ اُس میں بیٹھ گئے تو وہاں پہ جا کے ایک ٹنل لگی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ٹنل لگتی میں سوچ رہی تھی کب سیڑھی لگے گی کب میں اتروں گی اور میں آئی اُس ٹنل کے اندر اور پھر مجھے لگا کہ یہ تو کچھ بس سی ہے تو میں کیا پھر واپس چلی گئی پلین میں تو پھر مجھے اندازہ ہُوا او ہو یہ کچھ اور سسٹم ہے تو یہ بھی میری زندگی کی ایک بہت بڑی سیکھ تھی